पढ़लऽ केना की करलऽ उहे बारेमे बोलऽ आइ इसकुल छै इसकुल जाइ छियै पढ़य लए तब विद्यार्थी सब बहुत रहय छै तऽ अपन सण्डेके शनिके दिनमे गाना गबाबय छै तऽ इसकुलमे बहुत बहुत किसिमके सङ्गीत रचय छै पढ़ाइये जे छै आओर किछु होइ छै तऽ देखयमे नीक लागय छै अइसे इसकुल जाइ छियै पढ़य लए बच्चा सबके पढ़ाबय जे छियै हम तऽ छेबेके लियै पढ़ल तऽ बच्चासँ हम सीख जाइ छियै पढ़य लए तऽ पढ़ाबय छै मास्टर जे सङ्गीत चलि रहल छै बहुत किसिमके सङ्गीत चलय छै पढ़ाइ भए रहल छै बढ़िआँ बढ़िआँसँ नीक नीकसँ सब पढ़ाइ होइ छै बच्चा सब रहय छै इसकुलमे बढ़िआँ लागय छै तऽ आओर विशेष छै की इसकुलमे खाना भी खियाबय छै बच्चा लोकके सङ्गीत चलय छै खाना खियाबय छै मास्टरनी रहय छै मिस रहय छै मास्टर रहय छै तऽ सबके सङ्गमे पढ़ाइ लिखाइ सबकुछ होइ छै तऽ केना होयल जएत माय बाप भेजय छै इसकुलमे पढ़य खातिर तऽ पढ़ाइ लिखाइ करय छै सङ्गीत चलि रहल छै सङ्गीतमे उ उ सङ्गीत गाबय छै तऽ उ सङ्गीत ई सङ्गीत सब सङ्गीत लए कऽ तब बात हइ छै